हमरा सबके एम्हर खेलके लिए युवा सबके प्रोत्साहित नहि कएल जाइ छै कियाकि एम्हर संसाधने नहि छै सुविधा नहि पाबै छै खेलके सुविधा रहैत उमर छै ताहि दुआरे युवासब खेलके किछु कायदा कानून ईसब किछु नहि जानै छै युवासबके जहिना सुविधा पड़ै छै तऽ युवासब खेलसब प्रोत्साहित नहि होइ छै ओकर इएह कारण छै कि एम्हर बढ़ावा जब किओ प्रोत्साहित नहि करै छै किओ कहितो नहि छै जे खेलसँ ई होइ छै ओ होइ छै सब कहै छै नहि खेल कि होइ छै खेलसँ किछो नहि होइ छै लेकिन खेलसँ बहुत किछु होइ छै